जीअं त असांजे सॼे भारत देश जी पढ़ाई तमामु सुठी आहे पर उन में अहिड़ी घणेई राज्यनि में कंहिं कंहिं राज्यनि में पढ़ाई पुठिते हली वई आहे छो त हुते घणेई गांव आहिनि ॿार पढ़ाई खे घणेई माण्हू अहमियत नथा ॾियनि खेती ॿाड़ी करण में घर जा कम करण में नंढा वॾा कम करण में ई पंहिंजो ज़िन्दगी ईअं ई पाण बि कढनि था पंहिंजो ॿारनि खे बि नथा पढ़ाइनि घणेई गांवनि में इहा आहे पर सरकार उते बि पंहिंजी कोशिशि कई आहे पढ़ाई कराईंदा आहियूं स्कूल खुलाया अथईं जीअं सभु गांवनि जा गामड़नि जा ॿार बि पढ़ी लिखी करे होश्यार थियनि ऐं अॻियां वधनि असांजो देश बि जीअं अॻियां सभिनी मुल्कनि जी बराबरीअ सां बीहे त इन में असांजो गुजरात राज्य जी पढ़ाई थोरी पुठिते आहे उते घणो करे छा आहे की प्राइवेट स्कूल वधीक खुली विया आहिनि जिते ख़ाली पैसा वठणु फ़िसूं अॼु नंढी नंढी ॻाल्हि जी फीस था वठनि तमामु घणी हज़ारनि में फ़िसूं वठनि एड्मिशन फियूं अलॻि डोनेशन स्कूल लाइ ॾियो अॼु नंढे नंढा ख़र्च करे नंढी नंढी ॻाल्हियुनि जा वॾा वॾा ख़र्च करे ऐं ॿारनि खे तमामु घणो पैसो फड़े करे पढ़ाई ते ध्यानु ख़ासि करे अॼुकल्ह जी टीचरूं गुजरात जी छा थियूं करणु भई ॿारनि खे घर में घुराए प्राइवेट ट्यूशनूं ॾेई उन्हनि खां फ़ियूं वठनि थियूं ऐं स्कूलनि में पढ़ाई ते ध्यानु नथी ॾियनि इहा तमामु वॾो प्रोब्लम आहे गुजरात लाइ त थी सघे टीचरुनि खे सम्झणु खपे त ॿारनि खे स्कूल में ई चङी तरह ध्यानु ॾेई पढ़ाए ऐं जेके कमज़ोर ॿार आहिनि उन लाइ क्लास में शाम वरी खां अलॻि सां टाइम ॾेई उन्हनि खे कोचिंग क्लास शुरू करे स्कूल में ई उन्हनि खे ध्यानु ॾियनि त जीअं ॿारनि खे प्राइवेट ट्यूशन न वठिणी पए उन्हनि जा पैसा वधीक न वञनि ऐं टाइम बि वधीक न वञे ॿारनि खे खपे त प्यार सां टीचरुनि खे उन्हनि खे पढ़ाइण खपे टी ॿारनि खे हथ खणी मारण बि न खपे इहो टीचरुनि खे बिल्कुलु ध्यानु रखणु खपे ऐं ॿारनि सां प्राइवेट ट्यूशननि ते घुराए पैसा बि न फ़ुरण खपनि ऐं ॿारनि खे प्यार सां पढ़ाए करे उन्हनि खे होश्यारु कॼे इहो टीचरुनि जो पहिरियों कर्तव्य आहे इन करे गुजरात में सरकार खे टीचरुनि खे बि इंकरेज करण लाइ घणो हुननि खे बि टीचरुनि खे बि हेल्प करणु खपे